जोंनि रायजोआवथ' गोबां दोरोम फालियो मुस्लिमफोरा मुस्लिमफोरा गावसिनि इधखौ फालियो आरो ख्रिष्टानफोरा मा होनो बर'दिन फालियो आरो जोंनि हिन्दुफ्रा बाथौ दोरोमखौ फालियो आरो बाथौ दोरोमखौ जों मोनसे माघोनि नैथि मंगलबारखौ बाथौ दोरोमनि सानखालियो आरो बेखौ बे सानखालिजों बाथौ मन्दिराव आरो स्कुलफोराव जोंनि बाथौ स्कुलफ्राव फुजा खालि आरो फोरबो हिसाबै फालियो आरो इदिनो गोबां जों हिन्दु दोरोमफ्राव गोबां फुजा फालियो दुर्गा फुजा खालि फुजा आरो गणेस फुजा सरस्वती फुजा गोबां दोरोमनि मानसि दं आरो जोंनि रायजोआव गाबागाव दोरोमखौ गाबागाव फालियो सरस्वती फुजाफोरखौ जोङो बिधानि थाखाय फालियो आरो आरो इदिनो जों बाथौ दोरोमफोरा बाथौ दोरोमखौ सिबियो माने बाथौ दोरोमखौ आरो बैसागो फोरबोफ्रावबो माने गाहाम हामलायनानै बोसोराव जाहाथे जेबो दाजाथों जोंनि न'खरफ्रा इयुनफ्रा होन्नानै मोनसे फालिनाय जायो आरो जोंनि बाथौ दोरोमाव आरो माघो आमथि फोरबो आरो ओंखाम जानाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोफोरखौबो जों बाथौ दोरोमाव बाथौवाव मानि फुजा होनानै बाथौ दोरोमफोरा जायो आरो फालियो ओंखाम गोरलैफोरखौ माघोफोरखौबो बिदिनो बाथौ फुजा होनानै फालियो बेलेक दोरोमनि मानसिफोराबो बेलेक दोरोम नेम खान्थि हिसाबै बिसोरबो फोरबोफोरखौ फालियो जेरै जोंनि बाथौ दोरोम दोरोमा बाथौ दोरोमारिफोरा बाथौ मन्दिरफ्राव फुजा होना फालियो बिसोरो थिग बिदिनो गाबागाव दर्म'नि मोनसे मामा थायोना नेम खान्थि बायदि बिसोरबो बिसिनि गावसिनि गाबागावनि नेम खान्थि बायदि फालि लाङो आरो आरो गणेश फुजाफोरखौ जों खोनानाय बायदिबा सरस्वती फुजानि सानसे सिगां होयो माने दखान्डारफोरा गावसिनि दखानाव एन्जरफ्रा जेनेबा बुस्टु फान्नायफोरखौ दाजाथों होन्नानै बिसोर मानि गणेश फुजाखौ फालियो आरो जों मिथिनाय बायदिबा गुबुना मा मिथिया आं मिथिया आरो आं मिथिनाय आयदियायै बिसोर मानि दखानफ्राव मा फान्नाय बुस्टुफोरखौ नस्थ' दाखालामथों होन्नानै गणेश फोरबोखौ फालियो आरो बिसोरो सरस्वती फुजाखौथ' जों आरो बिद्दानि थाखाय फालिनाय जायो आरो ख्रिष्टानफोरा गावसिनि बर'दिनखौ फालियो बिसोरथ' बिराद गाजा गोमजायै फालियो बर' दिनखो मानि बोसोर गोदान बायदि बेराद रंजा बाजा खुसि फालियो आरो बर' दिनाव ख्रिष्टान दोरोमारिफोरा इदिनो मुस्लिमफ्राबो गावसिनि इधखालि फालियो गावसिनि दोरोम नेमखान्थि बायदियै मुस्लिमफोराबो बिसोरबो इध फोरबो फालियो बिराद गानफब जोमफब देलाइ मालाइ फैनानै गावसिनि जि जायगायाव इध फोरबोखौ फालिदो रज मा होनो इदिखौ इध फालिनाय जायगायाव फैनानै खुङो आरो गाजा गोमजायै